जोंनि हारिखौ बेबायदिनो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय संनाय खावनाय बायदि रोखोमजों सिनायथि होयो जेरै जोंनि बर' हारियाव दख'ना बिदन ब्लाउस गोजा साद्रि एरखोनाय बेफोरजों जोंखौ बर' हारिखौ सिनायनाय होयो आरो खाम सिफुं जथा बायदि रोखोम दामनाय देनायनिजोंबो जोंखौ बर' हारिखौ सिनायथि होयो आरो संनाय खावनायाव जेरै अनला दाउ सबाइ दाउ मेवाइ अनला बायदि बायदि रोखोमजों जोंखौ सिनायथि होयो जोंनि बर' हारिफोर हारिखौ गाननाय जोमनाय संनाय खावनाय गासैजोंबो सिनायथि होयो दख'ना दख'नाजों सिनायथि होयो ब्लाउस गोजा साद्रि एरखोनाय गोजा दख'ना बिदन बायदि बायदि दख'नाफोरजों जोंनि हारिखौ बर' हारिनि सिनायथिखौ लाखियो बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय संनाय खावनायफोरजों जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि लाखिनो हायो